मां जॾहिं बि डांस कंदो आहियां त मूंखे अंदरि मां ई ईअं लॻंदो आहे की मां डांस में अहिड़ो मुंहिंजो करियर ठाहींदुमि अहिड़ो करियर ठाहींदुमि की सौ माण्हू चवनि छा त डांसर आहे ॿ सालु अॻु जॾहिं मां मुंहिंजी डांस जी पहिरीं ट्रॉफी खटी हुई तॾहिं मुंहिंजे माउ पीउ मूंखे चयो हुयो पुटु तूं असांजो नालो जामु रोशन कंदें तॾहिं मुंहिंजे अंदिरां हिकु ईअं आयो की मां ख़ाली मुंहिंजे माउ पीउ जो नालो न मां मुंहिंजे सॼे देश जो नालो रोशन कंदुमि हिकु ॾींहुं ओलंपिक्स में वञी मां डांस खे अहिड़ी हिकु पहचान ॾींदुमि अहिड़ी हिकु पहचान ॾींदुमि जंहिंसां माण्हुनि खे लॻे भाई डांस बि हिकु कला आहे जेकी सभिनि में न हूंदी आहे जीअं भविष्य में हली माण्हू डांस में बि पंहिंजी फील्ड ठाहिनि हो उन खे अॻियां हली प्रोत्साहन ॾियनि त डांस एॾो हले एॾो हले सॼी दुनिया पंहिंजो अलॻि अलॻि डांस ठाहे हुनजो कॉम्पटिशन थिए मुंहिंजो अंदरि में जॾहिं मां डांस कंदो हुयमि त अहिड़ो मोटिवेशन हूंदो हुयो की मूंखे बसि करिणो आहे त ख़ाली डांस ई करिणो आहे ॿियो कुझु बि न करिणो आहे